चौथी तारीख़ु चैत महिनो उणिवीह सौ सतहठि पंजवीह तारीख़ु कती महिनो उणिवीह सौ पंजासी सत्रहीं तारीख़ पोइ महिनो उणिवीह सौ सतरि यारहीं तारीख़ु माघ महिनो सन ॿ हज़ार सती तारीख़ु फागुण महिनो ॿ हज़ार हिकु